लाइफांफोरखौ आं गोबां रोखोमनि गायो बिफां लाइफां बेनदों बेनला बेनदोंखौथ' आं बारा गायबाङा नाथाय आङो बिफां लाइफांखौ जोबोद गायो आरो जेराव जोङो जिरायनानै साया मोनगोन जायखौ जोङो गायनानै जोङो मोजां अक्सिजेनखौ मोनगोन बेखौ साननानै आं गायो आरो आंनि साखाथि फाखाथि आंनि न'फोरावबो ओरैनोब्लाबो आङो बिबार बिबार बिफां लाइफां गायनानै जोबोद मोजां मोनखायो आंनि लांगोनाखौ साजायनोबा आंनि बारि बागानखौ साजायनो आङो जोबोद मोजां मोनखाग्रा मानसि आरो जाय मानसिया बिबारफोर गायोबा बिफां लाइफांखौ गायो बिथांमोननि गोसोआ गोरलै आरो गुरै जायो होननानै आङो बबावबा फरायनानै मोनदों बेनिखायनो आंबो बिबार आरो बिफां लाइफांफोरखौ गोबां गायनो नाजायो आरो आं गायोबो नै दासो आङो एसे बेस्थ' जानायखाय आङो बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव दंथ'यो नाथाय आङो पार्सनेलि माने आंनि न'खौ साजायनो थाखाय आङो बिबार बिफां लाइफां गायनायाव आं गोबां गोसो होयो आरो आङो नै दाबो आंनि लांगोनायाव माखासे बिबारफोर गायो जेरै गलाप बिबार गेनदे फुल बिदिनो अशक फुल बायदिसिना आरो आं नाम मिनथियै सानफ्लावारफोर बायदिसिना बायदिसिनाफोरखौबो आं गायो आरो माने आं बिबार गायोब्लाबो बिबारनि नामफोरखौ इसेबां मिनथिजोबा थेवब्लाबो आं बिबारखौ गायो आरो मोजाङै जायखौ नायनानै नोङो फुङाव सिखारग्रो मोना नोंनि लांगोनायाव नुयोब्लाथाय बिबार मोनसे बारनानै थादोंबाथाय बिबारफोर बारनानै थादोंबाथाय नोंनि लांगोनायाव नों बेखौ नायनानै बा बेयाव दै होनानै नों गोजोननायखौ जाबायदि मोनो बेखौ आं आरो जोबोद मोजां मोनो आरो बे गोजोननायखौ आं लानो जोबोद मोजां मोनो माने सोरांनाय लोगो लोगो बिबारफोर नुयोब्लाथाय बायदिसिना मोजां मोजां लाइफांफोर नुयोब्लाथाय नोंनि गोसोआ जेरै गोजोन मोनो फुङावनो जेरै गोजोन मोनो नोंनि दिनाबो बिदिनो मोजाङै खारलांजोबो होननानै आंहा फोथायनाय मोनसे दङ मानो होनबा स्टारटिं नोंनि देनि स्टारटिङानो नोंना मोजांब्लाथाय माने नोंनि हल दिनानो माने मोजाङै थाङो होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं बेनि थाखायनो आङो आंनि लांगोनायावबा आंनि दरखंनि खाथियाव खामसालिफोराव आङो बिबारफोरखौ गायनानै दोनो आरो मानो होनब्ला नोङो दिनानो मोजां थांगोन नालाय नोंनिया नोङो नोंनि गोसोआबो मोजां थांगोन नोंनि साननाय हनाय नोंनि सिमांफोराबो मोजां मोजां नोंनि साननाय हनाया फैगोन नोंनि गोसोआव जाखांफैगोन नोंनि स्टारटिं नोंनि देनि स्टारटिङानो मोजांब्लाथाय नोंनि गासै माने सिमांफोराबो नोंनाव मोजां मोजाङानो फैजोबबगोन आरो नोंनि साननाय हनायखौ होन नोंनि रावखौबो गाज्रि रावजों सोंखारिनो गोसो जानाय नङा नोंनि गोसोआ मोजांब्लाथाय बेनिखायनो गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय नोङो बे बिबारफोरखौ गायनांगौ गावनि लांगोनायाव नोंनि बिबार बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ आरो आङो इन्खामखै नायो होनोबाथाय आं गय बिफांखौ आङो गायो माने बारियाव आरो बेयो बेयो जाहैबाय नोंनि इनखाम फारसेजों फारसे सायडजों नायोबाथाय बेयो नोंनि इनखामबो मानो होनबा बे गय बिफाङा नोंखौ फैसा बा नोंनि इनखाम खालामनायाव गोबां मदद होयो माने गय गायनांगौ आरो आं गयखौबो गायो आरो बिबार बिफां लाइफांफोराबोथ' थाखाबाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो